हैलो रुट्टी खाई ओड़ी अच्छा ते आवा ना में खान ठीक ऐ ठीक ऐ लेई आह्गा बच्चे बी गेदे केह् ठीक ओहो मिगी भुल्ली बी गेआ कोई ना कटाई ओड़ना में हून गै कटाई ओड़ना में कोई निं रुट्टी खाइयै इसी बी खाई ओड़ना रुट्टी ते खाइयै इसी बी कटाई ओड़ना में तू चटनी बनाई की में तुगी आक्खेआ चटनी बनानी तू अम्बल की बनाया ना में तुगी अज्ज आक्खेआ कल्ल की सनाना ना में तुगी अज्ज आक्खेआ धनिया बी लेआई दित्ता हा तुगी पुदीना बी लेआई दित्ता हा मर्चां बी लेआई दित्तियां तूं की निं बनाई